यू ट्यूब उप्पर अस गाने बी सुनदे रैह्ने यू ट्यूब उप्पर ज्यादा जेह्के छिंज मेले होंदे जां छिंजां होंदियां ओह् बी अस दिखदे रौह्ने यू ट्यूब उप्पर ते टी वी उप्पर घट्ट दिक्खने बा इत्त उप्पर ज्यादा दिक्खने अस यू ट्यूब उप्पर ज्यादा दिक्खने जेह्का ओह् इसी में ओ दूआ करना ठीक समझना ओह्दे च हर प्रोग्राम औंदे हर जगह् खबरां सुननियां होन ताईं तुआईं दियां खबरां सुननियां होन ते खासकर अस यू ट्यूब उप्पर सुनने ते यू ट्यूब उप्पर होर गाने शाने बगैरा ओंदे इत्थें लोकल न जेह्के गाने बजाने आह्ले जेह्के उंदे गाने बी दुए औंदे जां जियां अपने डोगरी गाने होई गे ढोलकी आह्ले गाने होई गे जियां दे दे गाने जेह्के एह् बी सारा हर चीज जेह्की ऐ यू ट्यूब उप्पर बी ऐ ज्यादा ज्यादा जेह्की यू ट्यूब ऐ इसी अस थोह्ड़ा जेहा अपने स्हाबै ठीक लाइक लाइक करने आं ठीक समझने आं ते बाकी होर बड़ा किश औंदा एह्दे उप्पर ओह् नी ऐ यू ट्यूब जेह्का इसी अस दिखदे रौह्ने आं बाकी यू ट्यूब उप्पर बाह्र दियां जेह्कियां बाह्र दियां खबरां बी औंदियां बड़ा किश औंदा लोकां बाह्र दा बी पता लगदा अच्छा कोई अच्छा कम्म करा दे सब किश ठीक होंदा अपनी अपनी जगह् हर ठीक होंदा ते बाह्र दे प्रोग्राम बी शैल लगदे असेंई हर जगह् मतलब हर कंट्री हर इक कंट्री दे जियां ओह् प्रोग्राम दिखदे रौह्ने यू ट्यूब उप्पर ते ठीक होंदा अपना अपना सिस्टम हून हर जगह् ठीक होंदा ते बड़ा ऐ